मछली वाली बोल रहे हैं कैसा कैसे मछ्ली है कौन सा मछ्ली सा नाम बताइए ढाई सौ बताइए कैसे है ढाई सौ बताइएगा तब तो हम लेंगे कैसे है कैसे कै पैसे है कई से देते हैं नहीं नहीं कम कीजिए उतना में हम थोड़ी न लेंगे नहीं उतना भाव कहिएगा कितना में लेंगे कम कीजिए भाव बहुत बता रहे हैं कम सम कीजिएगा तब लेंगे कम में से जवन तो मछली मिलेगा दामे बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो कैसे होगा छोटकी कैसी है छोटकी कैसे हुए बहुते भाव बता रहे हैं कम कम कीजिएगा तब ना लेंगे कहिए बहुते दाम बोल रहे हैं कम करिए चलिए तीस तब न लेंगे पोसा जाएगा न आज नहीं पोसाएगा कल पोसा जाएगा कम कीजिएगा तो बड़को हो जाएगा बड़को ले लेंगे बड़का बोल रहें आप तीन सौ रुपये किलो त कहाँ से लेंगे दो सौ रुपये किलो नव बहुते भाव हो रहा कम कीजिएगा तब न लेंगे डेढ़ सौ एक सौ बहुत हो गया नहीं पोसाता है तो रख लीजिए दूसरा के दाम बताइए सही से आपको जोन मछ्ली है दावले इतना ज़्यादा बताते है किन नहीं पाएँगे ठीक ही बोले जैसा आप बोल रहे हैं अस्सी रुपये किलो एगो बोल रहे तीन सौ रुपये किलो एगो बोलना दो सौ रुपये अढ़ाई सौ में तो कम तो कैसे होगा कम कीजिए तब तो लेंगे अभी तो हम लिये हैं ऐसी पोसाएगा तब न नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है कम सम तो होइए जाता है आदमी के कम कीजिएगा तब ना लेंगे देखिए आ रहे हैं पोसा जाएगा तो ले लेंगे कम कीजिएगा तब ना